नमस्ते मैडम आपका जौनपुर टूरिस्ट में स्वागत है बताइए आप कहाँ घूमना चाहती हैं जौनपुर में किला आप घूमना चाहती हैं जौन क्या मैडम जौनपुर में सबसे प्रसिद्ध किला शाही किला जो बोला जाता है वह जौनपुर का सबसे प्रसिद्ध किला है क्या आप वहाँ घूमने चाहेंगे किला बना हुआ मंदिर वहाँ पर किला वगैरह बना है सब देखने जाते हैं वहाँ बहुत पहले मतलब जौनपुर के राजा जो थे वहीं रहते थे जी और यो जौनपुर में और कहीं घूमना चाहती हैं मंदिर दो मंदिर है वहाँ घूमना चाहेंगी आप शीतला माता की मंदिर है जी मैडम जी मैडम खाने वगैरह का सब है और सबका अलग अलग चार्ज है मैडम जैसे अगर वहाँ अगर हम अपनी कार से ले चलेंगे मैडम तो प्रति आदमी का हज़ार रुपये किराया लगेगा जी और हाँ थोड़ा डिस्काउन्ट हो जाएगा मैडम सिटी सिटी से थोड़ा सा दूर है मैडम दो तीन किलोमीटर जी मैडम हाँ और खाने पीने में हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध है बेनीराम की इमरती नहीं नहीं मैम शहर में ही हैं जी और वहाँ और एक शाय जौनपुर ज़िले में एक शाही की पुल भी है और वहाँ भी बहुत सारे टूरिस्ट आते जी जी जी